टेक्नोलॉजी में हमारे रोज़गार का बहुत बड़ा अवसर खोल दिए टेक्नोलॉजी है आज टेक्नोलॉजी है जो जिसकी वजह से हमारे बेरोज़गारी में कुछ सुधार भी है टेक्नोलॉजी की मदद से हम बेरोज़गार को बढ़ावा मिला है टेक्नोलॉजी में आज कल छात्र सबसे पहले केम्प्यूटर सीखना चाहते हैं क्योंकि केम्प्यूटर में वीभिन्न तरह के सिश्टम्स होते हैं जिसके द्वारा हम कुछ भी कर सकते है जैसे कि केम्प्यूटर में होता है डाटा अपलोट डाटा ऑपरेटिंग होटा होता है विंडो ऑपरेटिंग होता है एम एस एक्सेल होता है पेंट होता है ए डी सी इसमें किया है जिससे टा टेक्नोलॉजी में हमें रोज़गार मिलता है रोज़गार मिलता है और केम्प्यूटर एक ऐसी डिग्री हो गया है आज के ज़माने में के हर एक विद्यार्थी चाहता है कि हम केम्प्यूटर की डिग्री लें अगर हमारे पास केम्प्यूटर की डिग्री है अच्छी जनकारी है केम्प्यूटर की तो हम रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं आज हमारी सरकार विभिन्न प्रकार की अगर आपके पास केम्प्यूटर की डिग्री है तो हमारी सरकार विभिन्न प्रकार के सरकारी जॉब दे रही है जिसके कारण हमें हमें बेरोज़गारी में बहुत बड़ा सुधार हुआ है अगर आप टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल कर रहे हैं

एक टेक्नोलॉजी ही मत कहिए टेक्नोलॉजी हमें छात्रों को केम्प्यूटर के प्रति बहुत सजग किया है आज केम्प्यूटर अगर आप जो छात्र छात्र होते हैं दस टेंथ पास करते हैं केम्प्यूटर के प्रति अपना पूरा जागरूकता छोंक देते हैं और कहते हैं कि हम केम्प्यूटर सीख गए तो बूझिए हमें जॉब मिलना आसानी है जॉब मिलना बहुत बड़ा आसानी हो जाता अगर आप केम्प्यूटर सीख केम्प्यूटर विभिन्न प्रकार के होते हैं डाटा ऑपरेटिंग होते हैं एम एच एक्सेल होते हैं पेंट होते हैं एम एम एम एम एक्स प्रोफील होते हैं इस मतलब विभिन्न प्रकार के ऐप्स हैं जिसके मदद से हमें किसी भी कंपनी में आराम से जॉब मिल सकता हैं